جی ہاں میرے پہ کئی انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں جن پر میں لکھنا چاہتا ہوں جیسے کہ آج کل جو جنریشن ہے وہ ایوولو ہو رہی ہے جیسے کہ جو آف لائن سے وہ سب لوگ آن لائن کی طرف جا رہے ہیں میں اس کی طرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں سبھی پیرنٹس سے کہ اپنے بچّوں کو اس کی طرف لے کے جائیں کیونکہ اگر بچّے ایوولو ہی نہیں ہوں گے تو آگے زندگی چل نہیں پائے گی بچّوں کی جیسے کہ لوگ آن لائن چیزیں زیادہ کر رہے ہیں لیکن ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے بچّوں کو یہ سب نہیں دیں گے تو وہ بات غلط ہو جاتی ہے کیونکہ بچّوں کو ہر چیز میں آگے رکھنا چاہیے جیسے کہ بّچے کچھ گیم وغیرہ کھیلتے ہیں یہ ہے کہ مطلب زیادہ گیم نہ کھیلیں مطلب جو پیرنٹ ہوتا ہے نا تھوڑا سا بھی نہیں کھیلنے دیتے وہ غلط چیز ہے اب جیسے کہ پڑھائی کے اوپر ہے بّچے آن لائن بھی پڑھتے ہیں ان کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں تو پیرنٹس انہیں تھوڑا منع کرتے ہیں لیکن یہ بھی بات صحیح ہے پیرنٹس کی اور جو ٹاپک ہیں جو بات نہیں کرنا چاہیے ہندوستان میں وہ جیسے کہ ٹیررازم ہے اس کے اوپر ہمیں بات زیادہ کرنی نہیں چاہیے ٹیررازم ہو گیا بومب میکنگ ہو گیا اس ٹاپک پہ بات صحیح میں ہندوستان میں نہیں کرنا چاہیے ویسے ٹاپک پہ جیسے کہ کئی ساری چیزیں ہو گئیں نیوی فورس وغیرہ کی ایسی فائٹنگ وغیرہ کی سول وار وغیرہ یہ سب بہت بہت ٹاپک ہیں اس پہ جو ہندوستان میں صحیح وشے نہیں ہیں بات کرنے کے مطلب لڑائی وغیرہ جھگڑے والے ٹاپکس وہی سارے آ گئے اس میں تو ان سے تھوڑا بچ کر رہیں اور صحیح رہے